शिं स्टिचींग करतकच जेन्ना क्रॉस स्टीच करता तेन्ना खुबश्यो तरां वरायटीज करपाक मेळटा टेबल क्लॉत करपाक मेळटा बेडशिटां करपाक मेळटा क्रोश अशें आपूण स्वता करतकच ती वेगळीच उमेद उरता केन्नाय आमगेर जेन्ना कितें फंक्शन आसता जावं कोणूय येतात तेन्ना हांव तांकां प्रेजेंट गिफ्टूय दिवपाक शकता आनी हांव तूं तातूंत हांव ते धंदोय करपाक करिना धंदोच म्हूण करिना पूण म्हजी एक उमेद करपाची म्हाका खूब आवड आसा प्रोत्साहन मेळटा तातूंत कितें करतकच आनी हांव तें करतां आनी तातूंत किदें जाता दुसऱ्याकूय कोणाकूय बाबा आतां नवी व्हंकल कोण येवपाची आसा तिकाय चार त्यो क्रोशा टॉवेल दिवपाक मेळटा आनी म्हाकाय तातूंतल्यान खूब एक उमेद जाता दुसरें जेन्ना खूब काम आसता आनी तेन्ना जेन्ना हें हें करतकच हातूय उसळपा शकता हातूय उसळपा लागतात दोळ्याचे थोडे त्रास जातात आनीक तो एक पेन सोडल्यार बाकीचें तें निटींग आनी स्टिचींग करप म्हणल्यार खूब उमेद आसता आनी एक वेगळेच प्रकारचें प्रोत्साहन मेळटा